मां साल में ॿ दफ़ा असांजे नज़दीकी गाम में वञी करे सैरु कंदी आहियां ऐं मां हिन मक़सद सां वेंदी आहियां की जीअं मां हुननि खे कुझु मददु पहुचाए सघां मां हुननि जे लाइ कुझु खाधे जूं शयूं ऐं किताब थिया ऐं हुननि जूं लाइ कुझु दवाऊं वग़ैरह जेके बि ज़रूरतूं आहिनि उहे शयूं खणी वेंदी आहियां पाण सां जीअं हुननि खे हिननि शयुनि जी जेके बि किलत आहे उहे हुननि जी पूरी थी सघे पर उते वञी करे जेको नज़ारो ॾिसण लाइ मिलंदो आहे उहो ॾाढो ई तकलीफ़ दायक हूंदो वीचारा कीअं उहे राति जो ॾीओ ॿारे करे घासलेट ई बती ॿारे करे पंहिंजो वक़्तु गुज़ारनि था छोजो ग़रीबीअ जे कारण उहे पंहिंजे घर में लाइट नथा हणाए सघनि ऐं विचारा पीअण जो पाणी बि हुननि खे नसीब न आहे सुठो साफ़ पाणी वीचारा परिते वञी करे खुंहं मां वञी पाणी भरे करे ईंदा आहिनि हिकु वेलो खाइण लाइ हूंदो अथनि त हिकु वेलो न हूंदो तनि हुननि जी ग़रीबिअत ॾिसी करे वाक़ई ॾाढो दुख थींदो आहे